हमर जिलामे पर्यावरण तऽ ठीक छलै गाँवमे एने पर्यावरणके एने वातावरण बहुत बढ़िआँ छलै मगर एने शहरी इलाकामे एने पर्यावरण बहुत दूषित छलै एकरालेल एने शहरके क्षेत्रमे एनी पेड़ पौधाके हमरा लोकके लगाबैके चाही ताकि हम हमर पर्यावरण एने स्वस्थ रहै स्वच्छ रहै साफ सुथरा रहै ताकि हम लोक हमरा लोक कभी बीमार नहि पड़िए इसीलिए जतना भी युवा आओर जतना भी युवा लोकके खास करिके युवा सबके हमरा लोकके धिआन देबाके चाही आओर पर्यावरणके बचाबैके बहुत कोशिश करैके चाही नहि तऽ आबैवला समयमे एने बहुत खतरनाक भऽ जेतै जेथिन इसीलिए पर्यावरणके सुरक्षाके लिए हमरा लोकके जतना होइ सकै पेड़ पौधा बहुत ज्यादासँ ज्यादा लगाबैके चाही